रातिमे चिड़ियाँ उड़ै छै देखैके बहुत परियास करै छियै कभी काल कि छते बैठल छै छत पर उड़ै छै कभी काल होइ छै चमगादुर बोलै छै चमगादुर उड़ै छै एहए सब देखैके बहुत कोशिश करै छै कि चिड़ियाँ देखना चाही की एना होइ छै अनचोके दिनमे के देख लै छै की दस टा उड़ल जा रहल छै देख रहल छै इहए सब होइ छै जनकारी होना चाही बहुत प्रयास करै छै की चिड़ियाँ देखै के लिए कि एँ केना होइ छै की सब होइ छै चिड़ियाँ रातिके देखै के लिए बहुत प्रयास करै लए पड़ै छै चमगादुर उड़ै छै रातिके इहए सब होइ छै उल्लू उड़ै छै उल्लू देखै छै बहुत प्रयास करै लए पड़ै छै तब देखाइ पड़ै छै हीयाँ की चिड़ियाँ की चीज छियै की केना ओकर पशु आर पालल जाइ छै एहाँ तऽ होइ छै की कतहो दस टा कहानिये रहै छै ई हइ छै एना अनझपे देखएल चैल जाइ छै देखाइ पैड़ि जाइ छै तऽ चिड़ियाँ देखैमे बहुत अथी भए जाइ छै रातिके बहुत प्रयास करै लए पड़ै छै ई चिड़ियाँ केना होइ छै केना उड़ै छै कोन कैदा सऽ उड़ै छै कतए बैठै छै की करै छै ओकरो चाही भोजन चाही चिड़ियोँ चिड़ै चुनमुनकए उड़ै छै देखैमे अच्छा लागै छै कोन कैदा सऽ उड़ै छै केना होइ छै हँ देखै के लियए लोक परियास करै छै बहुत परियास करै छै